گھر كی باغ والے حصّے میں اور گھر كے پیچھے والے حصّے میں اگر ہم كو پرندوں كو بھیجنا ہے تو اُس كے لیے ہمیں یہ كرنا ہو ہمیں اُس كے لیے یہ كرنا ہوگا كہ ہم اپنے گھر كے پیچھے والے حصّے میں اُن لوگ كے لیئیں چھوٹی چھوٹی گھونسلے بنا دیں نیسٹ ہاؤسز بنا دیں تاكہ وہ وہاں پر آ جائیں ہم سب ریسٹ كر لیں وہاں پر اُن لوگوں كے لیے پانی بھر كر ركھ دیں جس سے اُن كو لگے كہ ہاں یہ پلیسس ہے اور وہاں پر ہم لوگ كو اُن كے لیے دانا ڈالنا پڑے گا جو وہاں جا كر وہ كھا لیں گے اور پھر اُن كو ایک اندازہ ہو جائے گا احساس ہو جائے گا كہ ہاں یہیں پر اُن كو رہنا ہے یہی اُن كا كھانا ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز اگر ہمیں اُن كو باغ میں بھیجنا ہے تو باغ میں بھیجنے كے لیے ہمیں صرف اتنا كرنا ہے كہ ہمیں اپنے گھر سے اُن كا كھانا پانی دانہ سب ہٹانا ہوگا اور جیسے وہ ہمارے گھر پہ آئے تو اُن كو وہاں سے اُڑا دینا ہوگا جیسے اُن كو لگے كہ یہاں پر اُن كا كھانا پانی نہیں ہے یہ اُن كے رہنے كی جگہ نہیں ہے اُن كو رہنے كے لیے سیدھا جانا پڑے گا باغ میں تو وہ وہیں جائیں گے